हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हें त्योहार पर भी बहुत ही अच्छे ढंग से लोग त्योहार भी मनाते हैं जैसे होली हुआ दुर्गा पूजा हुआ जन्माष्टमी हुआ और गणेश जी का पूजा हुआ अच्छे अच्छे लोग कपड़े पहनते हें अच्छे ढंग से तैयार हो कर लोग जाते हैं वहाँ पर वहाँ पर मेले भी लगते हैं लोग मेला भी देखते हें बच्चों को भी लेकर जाते हैं बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े बच्चों को पहनाया जाता हे सब लोग तैयार होते हैं माता जी लोग भी हमारी तयार हो कर वहाँ पर जाते हैं मेले में घूमती हैं त्योहार मनाती हैं अपना बच्चे भी जाते हें अच्छे अच्छे कपड़े पहन के नए नए कपड़े पहनते हें बच्चे उन लोग को कपड़े नए खरीदा जाता है त्योहारों के पहनने के लिए बच्चों के लिए अपने लिए भी सब लोग कपड़े बनवाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं जाते हैं मेले में घूमते हैं अच्छे ढंग से त्योहार मनाते हें सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ जो होता है सब लोग वहाँ बैठ कर के उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं और उसमे सम्मलीत होकर उस सांस्कृतिक कार्यक्रम को और ही अच्छे ढंग से प्रोत्साहन करते हैं अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम का लोग इनज्वाई लेते हैं मेले का इनज्वाई करते हैं बच्चे घूमते हैं ये खरीदते हैं जो भी बच्चों को चाहता है मेले में ये खरीद दीजिए वो ख सब ही चीज़ बच्चे वहाँ पर खरीदते हें अपने लिए खेलने के लिए बच्चों को दिया जाता है बच्चे ले लो जो बच्चा बोलता है उसको हाँ ले लो खेलने के लिए उसको खरीद दिया जाता है मम्मी माता हम लोग को भी जो माता लोग अपना खाना होता है खाना हो खाती पीती हैं मेले में घूमती हैं पूजा पाठ करती हैं दुर्गा पूजा में जाती हैं माताएँ बहनें भाई बच्चे सभी लोग जाते है अच्छे ढंग से पूजा करते हैं माता जी का अच्छे ढंग से त्योहार मनाते हैं और अच्छी व्यवस्थाएँ वहाँ मिलती है अच्छे ढंग से हम लोग वहाँ मेले का आनंद उठाते हैं बच्चे भी अच्छे ढंग से मेले का आनंद लेते हैं और अच्छी सुविधाएँ अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है बहुत ही सुंदर ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है और वहाँ पर सभी लोग बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चे भी तैयार हो कर जाते हैं और घूम कर आते हैं वहाँ पर मेले में जो जो बच्चा बोलता हे ये चाहिए वो चाहिए बच्चे को दिया जाता हे बच्चा लोग को खरीद दिया जाता है बच्चे अपना खेलते हैं पूजा आनंद करते हैं मेले का भी आनंद लेते हैं बच्चे मिठाइयाँ भी खाते हैं मेले में बच्चे मिठाई खाते हैं गेंद खरीदते हैं बर्ड खरीदते हैं जो भी चीजें बच्चे को चाहिए अपना बच्चा पार्टी खरीदता है मम्मी पापा अपना खरीद देते हैं बच्चों लोग के लिए बच्चे अपना खेलते हैं खाते हैं घूमते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं और दुर्गा पूजा में बच्चे जब जाते हैं माँ दुर्गा जी की आरती करते हैं पूजा करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का रे बच्चे बढ़िया ढंग से सभी लोग बैठ करके अच्छे ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम का इनज्वाई करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोत्साहन भी करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग देखें उस चीज़ को सुने यही होना भी चाहिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छे ढंग से प्रवेश कीजिए अच्छी सोच रखिए अच्छे विचार रखिए मेले में घूमिए त्योहार मनाइए यही चीज़ होती है